जोंनि ओनसोलनि गेलेनायनि गेलेगिरि बिथांमोनहा जेब्लानाखि गेलेनायाव गाव गावनि ए थाखानाय कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनो थाङोब्ला जोङो बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ माने जाय बिथाङा गेलेनायनि कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायो बिथांनि एगेइन्सै जोङो माखासे कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि थाखाय एक्सन लानाय जायो बेफोरनो जाहैबाय जोङो जाय गेलेगिरि बिथाङा कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायो बे गेलेगिरि बिथांनि सायाव बे गेलेगिरि बिथांखौ जोङो गेलेनायनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जायो बेखायनो जाय बिथांमोना जाय बिथां गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि गेलेनायनि कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायो एबा मानिया बिथांमोननि सायाव जों गेलेगिरिफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जायो